हम बताबै छी समोसाके बारेमे ठीक समोसाके जो आटा सानल जाय छै समोसा कऽ मैदा ओकरामे नीमक जमैन मंगरैला डालडा पानी दएके ओकरा सानल जाय छै फेर ओकरा बेलल जाए छै फेर जाके समोसाके आलूके लिए पहिले आलू भाप लए छियै भापले फेर छील आलूके छील ले ओकर बाद समोसाके आलूके मसालाके लिए आदी लहसुन हरी मिर्च मेथी मसाला पनीर मेथी मसाला सब डालके आलूके ओकर बाद पनीरके भुज करके आलूमे जा करके समोसा आओर खीरके बारेमे जैसे कि खीर कैसे बनाय छै खीरके लिए दूध उबाल करके उसमे चावल डाल ओकरा ओकरामे चावल डाल करके चीनी डाल करके गैस पे चढ़ाके ओकरामे पहिले तऽ चावल दूधमे चावल धोके डाल देलहुँ तऽ डाल दिए दूधमे चावल धोके डाल दिऔ ओकर बाद काजू किशमिश डाल करके ओकर बाद जब खीर बन जेतै तऽ ओकरा बाद उतार करके ओकरामे चीनी डालिके अच्छासँ मिक्स करके तो बैन गेलै खीर बस इतने